नागरिकनि जी सुरक्षा करण लाइ ऐं शांती रखण लाइ सख़्त खां सख़्तु नियम ऐं कानून ठाहिणा पवंदा ऐं कानून ऐं नियम ठाहे करे सभिनीनि खे इन जे हिसाबु सां हलाइणो पवंदो खाली कानून ठाहे छॾे कोन ॾीबो अहिड़ो सभु कइबो जंहिं सां सभु माण्हू उन कानून ऐं नियम खे अनुसरन ऐं जीअं विझे उन हिसाब सां कनि था ई क्राइम घटिजंदो न त कुझु न थींदो